गाँव में अगर बिजली की सुविधा उपलब्ध है तो वो बहुत सारे कामों में उपयोग की जा सकती है जैसे कि अगर बिजली का सब से ज़्यादा उपयोग किशाने किसानों में क होता है तो वो सिंचाई में जैसे कोई भी अगर किसान पैदावार बो रहा है तो हर मौसम तो हम हर मौसम में तो बरसात तो होती नहीं है बस बरसात का सीजन जब रहता है तभी उसी में वर्षा होती है तो उस उस वर्षा के पानी से जो है खेत की सिंचाई हो जाती है लेकिन हर समय तो बरसात होती नहीं है तो तो सिंचाई के लिए बिजली की आवश्कता बहुत ज़्यादा है मतलब जो सिंचाई के लिए जो बिजली से जो मसीन चलती है टुल्लू पंप तो उसको चालु कर के जो है किसान अपने खेत को खेत में जैसे बिजली मतलब उस बिजली की सहायता से ही खेत में पानी से सींच सकता है तो इस लिए किसान में गाँव में बिजली का सब से ज़्यादा उपयोग तो खेतों को सींचने के लिए ही किया जाता है टुल्लू पंप चलाना रहता ही है और बात किया जाए तो गाँव में जैसे कि गाँव में हर जगह जगह अंधेरा रहता है तो उसके लिए बिजली बहुतज़्यादा ज़रूरी है कि हर कोने में जो है जो कम से कम लोगों के घर में एक रोशनी तो फैले मतलब पूरा घर उन लोग का अजोर तो हो जाए ऐसे बहुत सारे मतलब आज के क्षेत्र में बिजली का बहुत ज़्यादा उपयोग है और अगर कोई भी जैसे कोई गाँव से स मतलब गाँव ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करे तो उसके लिए बिजली बहुत आवश्यक है क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ बिजली से ही चलती है बिजली से ही वो चलती है चार्ज होने के लिए वो टॉर्च हो चाहे फ़ोन हो तो उसके लिए बिजली का होना बहुत ज़्यादा निर्भर है मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है